आमच्या समाजान नाचाचो म्हत्वाचो भाग असो आशिल्लो आमचे सांस्कृतीक जे प्रसंग जावं सण जे आसा ते म्हणजे धालो शिगमो हे आमचे मुख्य मुखेल अशे सण आसा